हमरा आओरके जमानामे कहिओ मोबाइल नहि रहै नहि लैपटॉप रहै ईसबके तऽ हमरा आओरके जानकारिओ नहि यऽ किछुके आओर आब जब जब पहिलेसे नहि जानकारी यऽ तऽ अभिओ तऽ नहिएँ आबैए करैलए बाल बच्चाकेँ हेबे लुरि ढङ्ग यऽ ओसभ करैए आओर कभी फोनो चलि आबैए तऽ ओहो लुरि नहि यऽ हमरा आओरके जे उठैके अपनासे करिए तऽ बाले बच्चा उठैके दै छै तऽ कनिटा गपसप करि लै छिए नहि तऽ ओ तऽ हमरा कोनो उँ नहि हमरा आओरके तऽ डिब्बा समझै छिए मोबाइलके लैपटॉपके ईसबके कम्प्यूटरके जमाना आइ चलि अएलैए तेँ तऽ हमरा आओरके ओतेक नहि समझै छिए नहि बुझै छिए तऽ हमरा आओरके तऽ ओहि लैके कोनो जे अथी नहि समझै छिए मोबाइलके बाले बच्चा जे समझै मोबाइलके हमरा आओरके तऽ आब बूढ़े भए गेलिए ने आब तऽ हमरा आओरके कि सिखबै मोबाइल आओर लैपटॉप आओर चाहबो करबै तऽ नहि सिखि पएबै किएक तऽ लुरिए नहि छै ओतना हमरा आओरके करैके इएह लैके